मां पंहिंजा कपिड़ा हमेशह कपिड़नि जे हिसाब सां धोईंदी आहियां जेके डेली पीअण वारा कपिड़ा हूंदा आहिनि उन खे मां मशीन में न धोईंदी आहियां जेके कपिड़ा थोरा भारी हूंदा आहिनि जेके कॾहिं कॾहिं यूस हूंदा आहिनि उन्हनि लाइ मां मशीन लॻाईंदी आहियां जेके ॿारनि जा रोज़ु कपिड़ा निकिरनि था हल्का यां फिर जेके स्कूल पाए वञनि था ॿार उहे कपिड़ा मां पंहिंजे घर में ई हथनि सो ई धोई छॾींदी आहियां बकैट में उन सां छा थींदो आहे कपिड़ा ख़राब बि घटि थींदा आहिनि ऐं पाणी बि बची वेंदो आहे मशीन मां तॾहिं लॻाईंदी आहियां जॾहिं कपिड़ा घर में ॾाढा थी वेंदा आहिनि यां घर मेंं कुझु प्रोग्राम वग़ैरह हूंदो आ्हे त ॾाढा महिमान ईंदा आहिनि त उन हिसाब सां मां मशीन लॻाईंदी आहियां छो त मशीन लॻाइण में ॾाढी पाणीअ जी ॾाढी बर्बादी आहे त अॼु कल्ह पाणी बि हर जॻहि कमी आहे त इहो सोचे करे मां ज्यादातर ईअं ई कंदी आहियां की पंहिंजा कपिड़ा यां ॿारनि जा यां पंहिंजे घर जे जेके यूस थियण वारा कपिड़ा आहिनि च चादरूं वग़ैरह मां उहो बालिटीअ में ई हथनि सां धोईंदी आहियां अऊं इन सां छा थींदो आहे की कपिड़ा जल्दी बि धुलिजी वेंदा आहिनि ऐं सरफ साबुण वग़ैरह बि घटि यूस थींदो आहे मां पंहिंजे कपिड़ा धोइणु हरबल साबुण यां सरफ यूस कंदी आहियां केमीकलन वारो सरफ न यूस कंदी आहियां उन्हनि सां कपिड़ा जो रंग जल्दी ख़राबु थी वेंदो आहे अगरि सभु कपिड़ा कठा धोऊं था त उन सां छा थिए थो कि हिक ॿिऐ जे कपिड़नि जो रंग लॻी थो वञे ऐं कपिड़ा ख़राबु थियनि था त हथ सां कपिड़नि धोइण में हिकु फ़ाइदो आहे की असां पंहिंजा अछा कपिड़ा ॿारनि जा अलॻि धोऊं ॿिया कपिड़ा जेके डेली इस्तेमाल करणवारा आहिनि उहे अलॻि कपिड़ा धोऊं ऐं मशीन जेॾी भारी कंबल वग़ैरह हूंदा आहिनि यां वधीक बेड शीट वेग़ैरह हूंदी आहे त मां मशीन लॻाईंदी आहियां छो की उन में सरफ ऐं पाणी वधीक बर्बाद थींदो आहे ऐं गर्मियिनि में कपिड़ा मां त ॿाहिरि ई सुकाईंदी आहियां छो की उस तिखी निकिरंदी आहे कपिड़ा फटाफट सुकी वेंदा आहिनि सियारे में उस जी प्रोबिल्म हूंदी आहे त कुझु देरि कपिड़ा ॿाहिरि सुकंदा आहिनि उन खां पोइ वरी शाम जो वरी फोग थी वेंदी आहे त उहे कपिड़ा असां पंहिंजे घर जे अंदरि हिकु रसी टंगे करे सुकाऐ छॾंदा आहियूं सुबुह जो कपिड़ा न बि सुकनि थोरा घणा हल्का आला हूंदा बि आहिनि त थोरी सि प्रेस करे उन्हनि कपिड़नि खे असां सुकाए छ्ॾंदा आहियूं पर कपिड़ा अगरि आला बि आहिनि ॿार न सुखनि चङतिरों त उन सां बि कपिड़नि में स्मेल थी वेंदी आहे त इनकरे कपिड़नि खे तरीक़े सां सुकाइणु ज़रूरी आहे कपिड़नि खे उस लॻाइण बि ॾाढी ज़रूरी आहे उस लॻाइण सां कपिड़े में कोई जीअं बेकिटीरीया यां कुझु हूंदा आहिनि उहे सभु ख़तम थी वेंदा आहिनि ऐं उस सां कपिड़नि में साफ़ु सुथिरा लॻंदा आहिनि ऐं चमकि बि ईंदी आहे इन जे करे मां कपिड़नि खे उस ज़रूरु लॻाईंदी आहियां ऐं उन खां पोइ वरी कपिड़ा अंदरि घर में रखंदा आहियूं लेकिन हिकु ॻाल्हि आहे सियारे में ऐन कपिड़नि सुकाइण जी ॾाढी परेशानी थींदी आहे त इन करे थोरो सो कपिड़नि खे थोरी देरि बाहिरि वरी अंदरि ईअं करे असां कपिड़ा सुकाईंदा आहियूं ऐं अॼु कल्ह पाणीअ जी ॾाढी शॉर्टॅज आहे इन करे असां खे पाणी बि आ ड़ो सोचे समुझी करे इस्तेमाल करणु खपे